यार अज्ज बड़ा गै ट्रैफिक ऐ ते में जल्दी कोला जल्दी अपना जेह्ड़ा आफिस पुज्जना हा क्योंकि मिं इक बड़ा गै इंपारटैंट कम्म हा ते ट्रैफिक दी बजह् कन्नै मिगी निं लगा दा के इस रस्तै में जल्दी पुज्जां ते में तुसें ई होर रस्ता दस्सना जिस रस्तै तुस मिकी जल्दी कोला जल्दी मिगी मेरी लोकेशन उप्पर पजाओ